नमस्कार हाँ मैम मेरा एक होटल है रेस्टोरेन्ट है और और वहाँ पर हमलोगों का प्रसिद्ध भोजन बाटी चोख़ा है हमलोग के यहाँ ज़्यादा बाटी चोख़ा ही बिकता है और उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ मैम दाल चावल रोटी सब्ज़ी पनीर और भी व्यंजन हैं लेकिन हमलोगों का प्रसिद्ध भोज बाटी चोख़ा ही है हमलोगों के यहाँ ज़्यादातर लोग यही खाने आते हैं मसल डोसा मसाला डोसा और इडली यह सारी चीज़ें भी बनती हैं लेकिन ज़्यादातर हमलोग बाटी चोख़ा ही बनाते हैं और आपकी तरफ़ से हमको ऑर्डर मिला था बाटी चोख़ा आपके घर पर पहुँचाने का हाँ तो मैम आपके यहाँ कितने लोग हैं खाने वाले आठ लोग हैं तो कितने पीस बाटी मैं आपके यहाँ भिजवा दूँ अच्छा तो और बाटी चोख़ा के अलावा भी आपको और कुछ चाहिए खाने में ख़ीर वग़ैरह भी है मीठे में भी है और अच्छा तो आपके घर में आठ लोग हैं खाने वाले और सबके लिए मैं मतलब एक लोग के लिए चार बाटी रखूँ अच्छा और भी अगर आपको मेरे रेस्टोरेन्ट से मेरे होटल से कुछ चहिए व्यंजन में मीठे में तीखे में तो आप इस नम्बर पर ही फ़ोन हमको बता सकती हैं और हम आपके घर तक पहुचाएँगे फिर हम आपके यहाँ घर तक पहुँचाएँगे उसकी डिलीवरी फ़्री होगी उससे आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा मतलब आपको वह मुफ़्त मिलेगी बस आपको खाने का पैसा पे मेरा मतलब जो खाना जितने लोगों का आप मँगवाएँगी मुझसे उसी का पैसा आपसे लिया जाएगा और पहुँचाने का आपके घर तक पहुँचाने की डिलीवरी का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा तो मैम अगर आपको जब मेरा ऑर्डर रिसीव हो जाए तो आप अपने अगल बगल और भी जितने सारे घर हैं तो मेरे रेस्टो प्रसार कीजिएगा जिससे कि लोग मेरे यहाँ आकर भोजन कर सकें और क्या बोलते हैं कि और भी चीज़ों को अपने यहाँ मँगवा सकें मेरे रेस्टोरेन्ट के बारे में आप बताइएगा उन लोगों को भी हाँ आपके अगल बगल और लोग होते हैं जो शाकाहारी भोजन करते हैं मेरा यहाँ मेरा जो रेस्टोरेन्ट है वह शुद्ध शाकाहारी है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी माँसाहारी व्यंजन नहीं बनता है हाँ तो मैम आपकी डिलीवरी आपको शाम तक रिसीव हो जाएगी और उसको खाने के बाद हमको आप फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ठीक है धन्यवाद